والے بول رہیں ہیں بابو ہاں کام لینا تھا کیسے کونا میں ہیں بنا کام لینا ہے گلاب خاص کیسے ہے اور او مالدے کیسے ہے اور بمبئی کیسے ہے اس کا ریٹ جو ہے نا معلوم بتاؤگے تبھی نا او لینا ہے کلو سب میں سے لینا ہے کلو گلاب خاص ہاں تو الگ الگ ریٹ ہے تو الگ الگ بتاؤ بولوگے سمجھیں گے تبھے نا اس کے بعد نا مالدے چودہ سو تا بمبئی اٹھارہ سو

اچھا وہ اور کشن بھوگ تو ابھی نہیں ملے گا کشن بھوگ او کشن بھوگ بھی مل جائے گا اچھا تو وہ کیسے ہوگا

ٹھیکے ہے تو بیس پچیس کلو کر کے سب میں سے لینا ہے اور اور کیا ریٹ میں دوگے تو ہوں وہی سو کے سو ایک آک کوئنٹل ہم کو لینا تھا ایک آک کوئنٹل میں کام ہمارا چل جائے گا ایک آک کوئنٹل میں کام چل ہاں ٹھیک ہے تو چل جائے گا تو کیا تو اچھی بات ہے یہی لیں گے ہاں دے لیں گے ہم ایک آک کوئنٹل ہوگا تو نہیں منے ریٹ ویٹ صحیح کرو لے لیں گے ریٹ اوٹ صحیح کرو ریٹ ریٹ صحیح کرنا ہے ریٹ صحیح سے بولو اتنا کیا ریٹ آئیں اس سے کم نہیں لگے گا نہیں نہیں کچھ کم کرو ہوں تب کیسے ہوگا کیسے ہوگا نہیں نہیں کچھ تو کم کر دو کچھ تو کم کرو ہاں بہت شکریہ ذرا سا دوگے نا بہت شکریہ لے لیں گے بیس پچیس کلو تک اچھا ٹھیک ہے تو